ہاں جى بتائيے جى جى جی فرمائيے

ليپٹاپس آپ كو مل جائيں گے ہمارے پاس ابھى ڈيل كے ليپٹاپ اويلبل ہيں اور ابھى جلدى ہى آئے ہيں نئے ہيں اور مجھے وہ چيک کرنا پڑے گا فائل ميں ليكن ابھى ہمارے پاس نئے سسٹمس آئے ہيں تقريباً ففٹين اور وہ آپ كو مل جائيں گے آپ ہميں ريکوائرمنٹ بتائيے كہ آپ كو كس فيلڈ كے ليے آپ نے بندے ہائر كيے ہيں ان كو سسٹم ميں كن كن اپلىكيشنس كى ضرروت ہے

كس كا چاہيے كس كا ليپٹاپ چاہيے

ہاں ٹھيک ہے تو اس کے ليے آپ كو ہوں ٹھيک ہے ايچ پى كے ليپٹاپ ابھى ہمارے پاس ہا ٹھيک ہے آپ كى جو ركوائرمنٹ ہے پورى ہو جائے گى ليكن ہاں ہاں ليكن ايچ پى كے ليپٹاپ ابھى ہمارے پاس اويلیبل نہيں ہيں اگر آپ كو ايچ پى كے ليپٹاپ چاہيے تو آپ كو پرچيز آڈر ريز كرنا پڑے گا اور پرچيز آڈر اپروو ہونے كے بعد ہم پرچيز كريں گے اس ميں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تقريباً ايک سے ديڑھ مہينہ اور ہاں ہاں بالكل ہاں ہاں جيسے ہى جيسے ہى ہمارے پاس اپروول آتا ہے ہم آڈر جو ہے ہاں ڈال ديں گے كمپنى كو اور اپروول كے بعد ودن ہارڈلى ودن ٹین ٹو ففٹين ڈيز ليپٹاپ ہمارے پاس آ جائيں گے ٹھيک ٹھيک وعليكم السلام